ہندوستانی معاشرے میں مذہب کا بہت ہی اہم رول ہے ایک دوسرے کو لوگ بہت عزت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کرنے سے ہندوستان میں تنوع میں اتحاد برقرار رکھا جا سکتا ہے اور ایک شہری ایک ہندوستانی شہری ہونے کے طور پر لوگوں کو چاہیے وہ اپنے مذہب کو اور اپنی مذہب کی اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے مذہب کی بھی عزت کریں اور دوسروں کو نیچا نہ دکھائیں ہندوستان میں دیگر مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں اور ہر مذہب کی اپنی الگ ہی خوبیاں ہیں مثال کے طور پر سکھ حضرات غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں خاص طور پر جہاں اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے یا قدرتی آفات پیش آتی ہیں اسی طرح مسلم مذہب کے لوگ بھی زکوٰۃ و صدقات سے ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں اور جس سے غریبوں کو بہت استفاضہ حاصل ہوتا ہے